ने माछ मारयमे जे जहरके इस्तेमाल कयल जा रहल छै पोखरिमे ई तऽ चिन्ताके विषय छै किएक तऽ जखन हम हरेक साल उत्पादन आब की छै पहिने की रहैत रहय जे माछ एकबेर बीया देलहुँ आओर तकरबाद ओ साल दर साल ओहीसँ माछ निकायल रहल छी खूब पैघ पैघ साइजके माछ निकायल रहल छी आब की भेलय हइ तऽ माछ छओ महिनामे रोटेशनपर छओ महिनापर माछ निकायल लेल जाइ छै आओर फेर नया बीया देल जाइ छै तै दुआरे माछके पूर्ण रूपसँ खतम करऽ पड़य छै पोखरिमे तै दुआरे जहरके इस्तेमाल करऽ पड़य छै एकर निश्चित तौरपर पर्यावरणीय असर होइतय हेतय आओर जे माछ खाइत हैत ओइ ओइ जहर देल सल्फास देल या एहन बहुत रास जहर आबि गेल छै जकरा कहल जाइ छै जे ई प्रयोगसँ दिक्कत नहि छै लेकिन एकर असर होइत हेतय जरूर ओइ माछपर ओकर तनि असर होइत हेतय आओर जे ओकर भक्षण करइए मानव ओकरोपर असर निश्चित तौरपर होइत हेतय लेकिन ओ एक टा गौण पक्ष छै महत्त्वपूर्ण पक्ष ई छै जे मा मत्स्य पालनपर जे ध्यान लोकके बढ़लइए हइ आओर अनेकानेक पोखरि बनि रहल छै तैसँ जे बारिशके पानि जमा भऽ रहल छै तैसँ हमर वाटर टेबल ठीक भऽ रहल छै ई तऽ निश्चित गप छै आआओ ई पर्यावरण लेल एक टा बहुत सुखद सङ्केत छै हाल पिछला दस बीस साल पहिने लगातार पोखरि भरल जाइत रहय आब लगातार पोखरि बनि रहल छै ई एक टा बहुत महत्त्वपूर्ण बदलाव छै आओर बड़ा श्रेयस्कर बदलाव छै हर्षक विषय